भारत में भोॼन तमामु सुठो हल्को फुल्को थींदो आहे ऐं उनमें लोकप्रिय व्यंजन में हूंदो आहे बिह पीज़ गोगड़ू मेहा तूरियूं ऐं असां उन्हनि में रोज़ जो जेको मसाल्हा उपयोगु कंदा आहियूं उहे सिंपल ई कंदा आहियूं हैड लूणु मिर्च धाणा गरम मसाल्हो थोरो थूम अदरक जो उन में तड़को विझंदा आहियूं ऐं सुठे नमूने हिकदम गिहु बिहु विझी करे असां सिंधी भाॼी ठाहींदा आहियूं जेका तमामु सुठी स्वादिष्ट ठहंदी आहे